हैलो हाँ बोलिए हाँ बोलिए

जी बोलिए

अच्छा तो आपका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से टी सी लेन तो एक महीने लग जाएंगे आप कितना दिन एक महीने तो लग जाएंगे टी सी देने में अब वो कोशिश करना पड़ेगा उसके लिए अब देखते हैं एक महीने से कम ही लगेगा एक महीना तो मान लिजिए आप कब तक आपको जाना है यहाँ से

आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है अच्छा आपका इलाहाबाद में ट्रांसफ़र हुआ है टी सी देने में तो मैम देखिए एक महीना तो लग ही जाएंगे लगभग वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपका बीस दिन में ही मिल जाए बट एक महीने मान ही लिजिए आप तो दोबारा नहीं आएंगी यहाँ पे किसी काम के लिए तो ले लिजिएगा फिर तो बोल दीजिएगा आप ना कि मैम आप दस दिन बाद ले लिजिएगा मेरे से क्या नहीं मानेंगे ठीक है आप उनसे बोलिएगा कि आप दस दिन रुक जाइए मुझे दस दिन बाद वहाँ जाना है मैं अपना टी सी अपनी बेटी का लेती जाऊंगी फिर वहाँ पे जाके जमा कर दीजिएगा आप वो बात तो आप सही हाँ वो बात तो आप सही कह रही हैं ठीक है चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपका बीस दिन में ही मैं टी सी देने के लिए कोशिश करूंगी बात करूंगी सर से ठीक है फिर आइएगा स्कूल में कॉलेज में ठीक ठीक है